जेवणाचीं नांवां म्हळ्यार पॅपिनो मेलन टॅफ सनचोके एरोनिया बेरीज गवावा पेरिला टमारिलो जॅक्रूट माकारूट उगली फ्रूट यूजू डॅंजिलॉन ग्रीन्स कासावा शेरी मोया लिची वॉटरक्रेस फिडलहेड सोरेल पर्सलेन कोलरबी सलक मँगोस्तीन किवाणू पोमेलू साल सालसिफी चयोटे दुरायन रामभूतान अमरनाथ आनी कुविनोआ